जय झूलेलाल दादी बसि मज़े में हेॾनि ॾींहंनि खां पोइ आयो तव्हां हा अचो अचो छा छा खपे तव्हांखे

हा हा हा छो न अचो अचो हा हा सुठियूं सुठियूं ॾियारीअ जो नओं नओं स्टॉक आयो आहे असां वटि हा रेड तव्हांखे पाइण लाइ रोज़ जे लाइ अच्छा हा हा ई हिकु हा हा हा ठीकु आहे ई हिकु जरी वरी जरी वारी साड़ी ऐं हिन जो पलु बॉडर जाम सुठो आहे इहा बि जाम सुठी आहे चमकीला न खपनि अच्छा अच्छा हीअ बनारसी हले बनारसी साड़ी हा बॉडर सुठो आहे हिन जो तव्हां तव्हां माना की पाटी में बि वरी पाए सघो था घर में बि पाए सघो था हिन जी वेट वधीक नाहे हैवी नाहे माना की वज़नदार कोन्हे हा जाम सुठी साड़ी आहे इहा इहा हिकु बि के साटीन बॉडर वारी आहे इहा बि वठो इहा बि जाम सुठी आहे अच्छा अच्छा हिकु नओं स्टॉक आयो आहे सुठो स्टॉक आयो आहे शिफ़ोन साड़ी इहा हिकदमि हलकी रहंदी तव्हां माने की घर में बि पायो की बाहिरि बि पायो अंदरि अंदरि बि पायो किथे बि पायो ऐं कॾहिं हिन हिन जो कलर न वेंदो हिन हिन खां गॾु ब्लाउज़ बि आहे ब्लाउज़ पीस बि आहे माना मैचिंग ब्लाउज़ तव्हांखे न न ई ॾिसो हाणे सभिनी साइज़ अलॻि अलॻि हूंदी आहे न ब्लाउज़ में छा थींदो आहे माण्हू कीअं हिन में बॉडी स्ट्रक्चर ब्लाउज़ त हुजे न तव्हांखे हिन जे हिसाबु सां चयो तव्हांखे हा स्ट्रैचिस खपे त उहा अलॻि सां तव्हांखे मिलंदो हा हा हा हिन बि अच्छा इहो इहा साड़ी बि न न हिन साड़ी में छा आहे सभु आहे ई साड़ीअ में तव्हांखे ब्लाउज़ खे मैचिंग मैचिंग सूंधो आहे ऐं जाम सुठी हलंदी तव्हांखे पाणेई सुठी ॾिसणु ईंदी पाईंंदा न तव्हांखे मैचिंग ब्लाउज़ जे हिसाबु सां जाम सुठो लॻंदो आहे इहा उन जे हिसाबु सां तव्हांखे चई रहियो आहियां हा आहे न तव्हां ॾिसो न वञी करे टैशन आहे छा कोई हा हा हा हा पको पको ठीकु आहे मां बियो स्टॉक तव्हां घुराए ॾिआ थो ठीकु आहे हा मां ॿुधाए पको ॿुधायां थो तव्हांखे वठो तव्हांखे ॾह टका डिस्काउंट थो ॾिया तव्हांखे जेके बि एम आर एम आर पी आहे न हिन जे मथां तव्हांखे मां डिस्काउंट थो ॾियां ॾह टका ठीकु आहे तव्हां पोइ पसंदि करो ॾिसूं था ॾिसूं था बिल फ़ाइनल बिल था ठाहियूं पोइ ॾिसूं था तव्हांखे छा छा खपे मां तव्हांखे सभु कढी ॾियां थो पोइ फ़ाइनल था करूं पोइ पोइ पोइ मां फ़ाइनल ॾेखारींदमि हा ठीकु आहे ॿियो कुझु ठीकु आहे त मां बिल ठाहियां थो ओके हा ठीकु आहे चंङो ओके जय झूलेलाल